آج کی دنیا ایک ترقی یافتہ دنیا کہی جا رہی ہے اور یہ دنیا پچھلی زندگی سے پچھلے لوگوں سے جو قدامت پسند ہیں جو پرانے خیال کے لوگ ہیں اگر ان سے یہ سوال کیا جائے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ دنیا ان کی سمجھ سے باہر ہے چونکہ وہ لوگ ترقی سے اور کمپیوٹر کمپیوٹر کے دنیا سے جڑے ہوئے لوگ نہیں تھے آج ہماری زندگی کا زیادہ تر کام مشینوں پر رکا ہوا ہے اگر مشینیں کام کر رہی ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو دنیا بہت بدل گئی ہے دنیا میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں دنیا میں بہت بدلاؤ آ گیے ہیں ہر چیزیں آسانی کے لیے مشینوں کا سہارا لیا گیا ترقی یعنی برقی مشینوں کا سہارا لیا گیا برقی وسائل کا سہارا لیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کو بچا سکیں اور وقت کو بچایا بھی جا رہا ہے چیزوں کو آسان بھی کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر پرانے زمانوں میں ہم کسی بیرون ملک کا سفر کرتے تھے تو ایک ایک سہارا ہوتا تھا وہ سمندری راستے ہوتے تھے اور سمندری جہاز کے ذریعے سے وہ سفر طے پاتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ہمارے پاس بلیٹ ٹرین جیسی سے بلیٹ ٹرین جیسی وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم دور دراز کے سفر گھنٹوں میں طے کر پاتے ہیں یا فلائٹس ہیں یا جا ہوائی جہاز ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے زندگی کے لیے بہترین وسائل ہیں جو ہمارے وقت کو بچاتا ہے وقت کو کم کرتا ہے تو یہ گویا یہ دنیا بہت ترقی یافتہ دنیا ہے بہت ہی اور روز بہ روز یہ دنیا ترقی کرتی جائے گی اور یہ انسانی زندگی پر اس کے کچھ مثبت اثرات بھی ہوں گے اور کچھ منفی اثرات بھی ہوں گے اور لیکن یہ ہے کہ انسان وقت کو سلیبریٹ کرتا ہے موجودہ وقت کو سلیبریٹ کرتا ہے تو دیکھا جائے تو فی الحال ہم جس طرح کے زندگی جی رہے ہیں ہم میں ہم جس وقت جس اس وقت وقت کو بچا رہے ہیں اور مشینوں کے ذریعے سے ہم وہ بڑے کام آسانی سے کر لیتے ہیں جن کو کرنے میں ہمیں گھنٹوں مہینوں یا سالوں درکار ہوتے ہیں وہ چیزیں ہفتوں میں طے پا جاتی ہیں تو یہ دنیا بالکل بدل چکی ہے یہ دنیا بہت بدل چکی ہے